दौड़ने के क्रम में आराम और स्वास्थ्य लाभ दोनों ही का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगम है दौड़ने के क्रम में आराम तब महसूस होता है कि जब पूरा दौड़ कर के दौड़ जितनी निर्धारित समय में बताई जाती है दौड़ उतनी दौड़ करने के बाद जिस वक्त सुस्ताने का समय आता है उस वक्त आराम इतनी अच्छी महसूस होती है कि हाँ लगता है कि अब जो है शरीर को ठीक से आराम मिल जाएगा और स्वास्थ्य तो दौड़ने से स्वास्थ्य का बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि दौड़ने से हमारे जो है शरीर का दौड़ान खून का दौड़ान ठीक से रहता है और दौड़ने से शरीर की जितनी भी नसें हैं और उनका भी उनमें भी ठीक से खून का संचार हो जाता है और स्वास्थ्य मतलब क्षमता शारीरिक श्रम दौड़ने से शारीरिक क्षमता के भी बारे में मुझे महसूस होता है के हमारे शरीर में कितनी क्षमता है कितनी ताकत है कितना हम मेहनत कर सकते हैं किसी भी कार्य को हम किस ढंग से किस तरीके से और कितना कर सकते हैं इस तरीके से शारीरिक की क्षमता का भी हमें भान हो जाता है इसलिए दौड़ का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि एक बार अपनी अम्मा को मैं दिखाने गया तो उनका आपरेसन होना था उम्र उनकी करीब अस्सी के आसपास थी तो डाक्टर ने कहा आपरेसन के लायक हैं के नहीं तो इसके लिए उसने जो है शारीरिक क्षमता का ठीक से पता लगाने के लिए दौड़ लगवाई मेरी माँ से तो एक वो

तो इसलिए एक वो राड टाइप में लगी थी उसको पकड़ कर के और जिस तरह से दौड़ते हैं उस तरह से दौड़ कर के वो लोग मतलब क्रम करना था एक दौड़ कर के करना था उस तरीके से ही एक निर्धारित समय दिया उस समय तक हमें दिमाग को दौड़ना हुआ और दौड़ने को क्रम को करने के बाद में तब डाक्टर ने जो है शारीरिक क्षमता का पता लगाने के बाद में ही आपरेसन के लिए उसने हाँ किया तो हमने कहा डाक्टर साहब वो आपरेसन से इस दौड़ का क्या मतलब है तो उन्होंने यही बताया कि दौड़ कराने से शरीर की क्षमता का पता लगता है कि शारीरिक क्षमता कितनी है सारा शरीर में ताकत कितनी है तो इस चीज को ठीक ढंग से पता लगाने के लिए ही हम जो है दौड़ कराते हैं तो इससे हमें महसूस हुआ कि दौड़ का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और यदि दौड़ डेली थोड़ी ही लगाई जाए तो इससे शरीर चुस्त वुस्त रहेगा और शरीर के खून का संचार ठीक से रहेगा और जो हम भोजन वगैरह ग्रहण करते हैं वो उसकी ठीक से पाचन क्रिया भी हमारी ठीक से होगी और क्योंकि दौड़ लगाने से शरीर की लगभग सभी नसों का थोड़ा थोड़ा कार्य होता हो जाता है और खून का दौड़ान भी तेज हो जाता है दिल की धड़कन तेज तेज होने लगती है जिससे ये लगता है कि शरीर अच्छी तरह से संचालन में हो जाता है और एक विशेष प्रकार की ऊर्जा टाइप में शरीर में महसूस होती है और दौड़ करने से एक अलग सा दिमाग को भी एक ठीक से सोचने और समझने की ताकत और एनर्जी हमको प्राप्त होती है